ड्रायव्हरबाब म्हाका एक सांग म्हाका बागांत वचपाक जाय आरपोरच्यान लागीं बट आरपोरा रस्त्याचें काम चालू आसा तेजे खातीर आमकां कालांगुटसान बागान वयचें पडटलें आतां कलंगुटसान बागान वचपाक अदमास कितलो टायम लागतलो ना जाल्यार आनी खंयच्यान तरी दुसरी वाट आसा जे न्हय आमी बेगीन पावूंक शकता बागा